خاندان میں مرد اور عورت کا کام بٹا ہوا ہے جیسے مرد کام پہ جاتے ہیں صبح صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کوئی پڑھاتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے کوئی جاب پہ جاتا ہے کوئی پڑھاتا ہے کوئی پڑھتا ہے اور بہت سارے کام ہیں دور دور جاتے ہیں کام کرنے

عورت جو ہیں وہ گھر پہ رہتی ہیں سلائی کا کام کرتی ہیں اکثر اور کھانا بھی بناتی ہیں سبھی میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہے میری امی کھانا بناتی ہیں میری بہن سلائی کرتی ہے اور سلائی کر کے پیسے کماتی ہے ان سے اور کھانا بناتی ہیں میری امی بہن بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اور میرے ابو باہر جاتے ہیں کام پہ میرے بھیا بھی باہر جاتے ہیں جاب کرنے